जखन हम पहिल बेर गाम से निकलि आओर अपना घर परिवार से दूर एकटा बैचलर लाइफके जिन्दगीके शुरुआत कयलहुँ तऽ ओहि दौरान सभ से पहिल काज देल जाइत छल जे अपना किछु बनाबै तऽ आबै नहि छल हँ तऽ रोटी बना नहि सकैत छी तऽ आँटा गूँथू आओर ओइ दौरान देखैत छलहुँ जे कहियो पानि बेसी दऽ दे छलहुँ हँ तऽ खूब गील भऽ जाइत छलैया कहियो खूब टाइट अछि तऽ हाथ नहि चलैत अछि जखन रोटी बनेनाइ शुरू कयलहुँ तऽ कहियो एम्हर बेल रहल छी आ एगो रोटी तबे परमे जरिके खतम भऽ गेल तऽ एना खराब करैत करैत आइ ओहिमे एतेक परिपक्व तऽ भऽ गेल छी जे सेकेन्डके हिसाब से हम सुंदर आओर मुलायम रोटी सेहो बनाके दऽ सकैत छी आओर एहन आँटो गुथि सकैत छी जे केओ भी बनेनहार ओहि परमे बनेताह तऽ हुनका लेल ओ आँटा सुविधा जनके रहत तकर बाद सिखैत सिखैत आइ भोजन बनेबाक लेल तऽ एतेक परिपक्व भऽ गेल छी जे कतहुँ भी रही तऽ अपना जीविकोपार्जन जोकर या सङ्गमे केओ एहन आदमी छथि जे जिनका कोनो ढङ्ग नहि छनि तऽ हम हुनका आओर अपनो परिपक्वता से एकटा नीक रसोइया जकाँ खाना बनाके अपना पसंद कऽ जे इच्छा होयत से बना सकैत छी चाहे ओ मटर पनीर हुअ आलू गोभी हुअ सब्जी हुअ वेजमे हुअ या नॉनवेजमे हुअ चावल चाही या रोटी ई सभ तरहके काज जे छै से एहि संघर्षके दौरान हमरा सीख भेटल जे हमरा लगैया जे जीवनमे कतहुँ बनाबैके कारण भूखे नहि रहऽ पड़त